गांवगिऱ्या वाठारांनी शेतोडेत कुशळ मजूर सोदप आनी ते तिगोन दवरप हें खूब व्हड काम सादारणपणान झाडार चडपी मनीस हो मेळप कठीण जाल्लो आसा माड पाडप आमे काडप पणस काडप हें झाडार चडपी मनिसूच करपाक शकता आनी ते जर वेळार काळ्ळे ना जाल्यार शेतकाराक तितुतल्यान पयशे मेळप कठीण जाता पूण मुळातूच अशे झाडार चडपी मनीस क कमी आनी एकाच वेळार सगळ्यांचे आमे पणस नाल तयार जाल्ले आसता ताका लागून एका वेळार हे सगळे कडेन पावप हेंवूय कठीन ताका लागून अशे मनशाक दिसवडोय चड दिवचो पडटा ज्या जाग्यार चड डिसवडो ते जाग्यार ते

ताका लागून तांकां तिगोवन दवरप हें अशें मोठें आव्हानूच आसा तेन भायर हेर ऑन स्कील जाका म्हणटा आमी अकुशळ मजूर तेवूय मेळपाक तशे कठिनूच आसा किद्यार मुळातूच अशें हें काम करप म्हणजे कमी दर्ज्याचें काम अशें सर्वसामान्य मनशाक दिसता आनी तेन परस बॅग फाटीक लावन खंयचे तरी कारखान्यांत वचप पगार कमी काय आसाना पुणू तें मातशें वर्र ताका लागून अशे मजूर सोदप आनी ते तिगोवन दवरप हें खूप मोठें आव्हान गांवगिऱ्या वाठारात शेता भातात जावन आसा पगाराचे दृश्टीनूय आज सादो मजूर जर पयलो आसत जाल्या सातशी आटशी अश असो दिसवडो ताका दिवचो पडटा आनी झाडार चडपी मनीस जर आसत मजूर जर आसत जाल्या ताका सादारणपणान देड हजार दोन हजार दिसावडो हो दिवचो पडटा